सव्वीस जानेवारी व्हो आमी गणतंत्र दीस म्हणो मनयता ह्या दिसा आमकां संविधान लागू जाल्ले एकोणीस फेब्रुवारी ह्या दिसा शिव जयंती आसता शिवाजीचो जल्मदीस अठरा जून हो आमी क्रांती दीस म्हणू मनयता ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंयच्या लोकांक पोर्तुगीजाच्या विरोधात उलोवपाक प्रेरणा दिल्ली पंदरा ऑगस्ट हो आमी स्वतंत्र दीस म्हणून मनयता ह्या दिसा भारत ब्रिटीश कडल्यान मुक्त जाल्लो एकोणीस डिसेंबर व्हो आमी गोंय मुक्ती दीस म्हणू साजरो करता ह्या दिसा गोंयाक पोर्तुगीज कडल्यान मुक्ती गावल्ली